ہلو سویگی سے بول رہے ہیں میں نے سویگی سے ایک آڈر کیا تھا وہ آڈر میرا لیٹ آیا دوسرا کہ وہ آڈر اوپن تھا اس کی پیکجنگ اوپن تھی جب میں نے اوپن پیکجنگ پہ دیکھا وہ تو اس کے اندر سامان بھی ٹوٹا ہوا تھا بالکل چورا میں جیسے تھا پیکجنگ اوپن تھی

ایسا تھا جیسے اسے یوز کیا ہو اس کو میں کیسے بدلوں اور اس کی شکایت درج بھی کرنا ہے اور مجھے کب تک اس کا رسپانس ملے گا کتنے ٹائم میں میرا وہ پیکج واپس ہوگا اور دوسرا آ جائے گا بدل کے